मैडम मां अंदरि अची सघां थी नमस्कार मैडम मैडम मुंहिंजो हीउ बिजलीअ जो बिल आहियो हुओ मां फाइवसगर में रहींदी आहियां पंचोली चौराहे ते मुंहिंजो हीउ बिजलीअ जो बिल आहियो हुओ मैडम पिछिले पुठे भेरे खां हीउ बिल तमामु घणो वधीक आहियो आहे छा छा ॻाल्हि थी वई आहे अहिड़ी मैडम मां असांजे घर में बिजली ॾाढी घटि ॿरंदी आहे टे ट्यूब्लाइट आहिनि टीवी आहे कोन फ्रिज हलंदो फ्रिज आहे कोन हुओ त ख़राब थी वियो हुओ असांजो हिकिड़ो त उहा असां हटाए छॾियोसीं टीवी असां हेतिरी इस्तेमालु कोन कंदा आहियूं असांजा ॿार बि वॾा आहिनि त उहो छो ॿाहिरि वेंदा हली आहिनि मुंहिंजा घोट बि आहिनि हू ॿाहिरि हली वेंदा आहिनि त असां हेतिरी बिजली इस्तेमालु कंदा कोन आहियूं त मैडम छा थी वियो आहे जो असांजो हेॾो वधीक बिजलीअ जो बिल अचे पियो हा मैडम हीअं कीअं हलंदो मूंखे त लॻे थो की भई मूंखे त शक़ आहे की भई असांजो जो बिजलीअ जो मीटर जो आहे न उहो ग़लति आहे हुन ते को ग़लति रेटिंग वठी थो वञे ऐं ग़लति ग़लति बिजलीअ जो बिल चाढ़नि पिया त मां तव्हां खां गुज़ारिश करा थी त तव्हां को इलेक्ट्रिशन खे या को मीटर चेक करण वारे खे मूं सां गॾु मोकिलोसि त मां हुते वञी करे हुन खे मीटर ॾिस ॾिखरायां अगरि मीटर में कुझु गड़बड़ आहे त मीटर खे सही कयो छाकाणि त मैडम हेतिरो हेतिरो बिल ईंदो त असांखे पोसाईंदो ई कोन असां हेतिरो बिल कीअं भरे सघंदासीं मैडम तव्हां मुंहिंजी वेनती ॿुधो ऐं मूं सां गॾु हिकिड़े खे मोकिलोसि